गथ' बिजाबफोराव नाङै मुवाफोरखौ होफानो नाङा गथ'फोरा सोलोंनो हायो गोब्राब आयदा बुजिस'हायै आयदाफोरखौ सोफानानै होनो नाङा बिदि होयोब्ला गथ'फोरा सोलोंनाय आयदा एबा बुजिनायाव गोब्राब जायो गोलाव गोलाव रायथाय गोलाव गोलाव सल'मा बायदिफोरखौ गथ' बिजाबाव होफानो नाङा बिदि होयोब्ला फरायसाफोरा सोलोंनायाव हेंथा सोमजिनो हागौ आरो गथ'फोरा जेबो बिजाब नङालासे सोलोंनो हाया बेनिखायनो बिजाबखौ नांथारगौ जानानै फैयो गथ' जेखो बिजाबाव बुजिमोनै मिन्थिमोनै गोरा गोरा आयदाजों लिरनाय सोदोब एबा खन्थाइ रायथायफोरखौ सोफानानै होनो नाङा बिदि होयोब्ला गथ'फ्रा सोलोंनाय आयदायाव हेंथा मोन्नो हागौ